मध्य प्रदेश सरकार के बहुत सारे स्रोत होते हैं जिनमे बजट को बाँटा जाता है खर्च किया जाता है जैसे की वह कई लोगों को एजुकेशन के लिए लोन देते हैं ज़मीनी भूमीकृत रेजिस्ट्रेशन के लिए और भी कई ड्यूटी के लिए इस प्रकार से मध्य प्रदेश में जो मध्य प्रदेश की सरकार होती है वह उनके बजट को बाँटती है उनके कई क्षेत्र होते हैं एक क्षेत्र हो गया जैसे कि जो कि प्रदान करता है अब हमे जैसे कि अपनी शिक्षा को प्राप्त करने के लिए एजुकेशन लोन की आवश्यकता है तो हम सरकार के पास ऐप्लकेशन दे सकते हैं कि हमें एजुकेशन लोन चाहिए और भी ऐसी कई समस्याओ के लिए सरकार बजट देती है